ہمارے علاقے كے اسپتالوں میں بہترین اور عمدہ طریقے سے زچگی اور بچوں كی دیكھ بھال كی سہولت مہیا ہیں دہلی ایک ایسا علاقہ ہے جو دارالحكومت ہونے كی وجہ سے پورے ملک میں طبعی سہولیات كے لیے مركز كا مقام ركھتا ہے اور یہاں اسپتالوں كی اتنی بڑی تعداد موجود ہے جو علاقہ كے علاوہ پورے ہندوستان كے لیے اپنی خدمات پیش كرتے ہیں دہلی كے ساؤتھ حصہ میں میری رہائش ہے یہاں میری جائے سكونت كے قریب قریب بہترین اسپتال موجود ہیں جو بچوں كی پیدائش اور زچگی كے لیے اپنی بہترین طبعی خدمات انجام دے رہے ہیں ڈاكٹروں كی موجودگی سے لے كر بہترین آكسیجن كے ساتھ ہر طرح كی سہولت یہاں مہیا ہیں